घीस देना हाँ हम सिलाई की तकनीक सीखना चाहते हैं और ये छोटा भी बिजनेस है जिसमें महिलाएँ घर पर सिलाई करती हैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कोई कोई जिनकी ज़्यादा आय है तो वो घर बुटीक भी खोल ले रही हैं लेकिन जो महिलाएँ जिनकी ज़्यादा उतनी कमाई धमाई नहीं है तो वो घर में ही चला रही हैं भविष्य की लिए हम और एक नया जाने क्योंकि आज के दौर में लोगों की पसंद बदलती जा रही है और हम उस पसंद के हिसाब से जताना जरूरी है जिससे हम नई जमीन के हिसाब से आगे चल लें और ख़ुद का विकास भी करते रहें क्योंकि आज के युग के हिसाब से खुद को नया रखना भी जरूरी है सिलाई डुलाई का माने तो आज कपड़ों के चलन में हर थोड़े दिन में बदलाव होता है अब वो अगर हम नए सीखेंगे तब नया बना पाएंगे